हां जी नमस्ते दीदी तुस सनाओ केह् हाल चाल ऐ बस ठीक और केह् करा दे हे हां मिकी चेत्ता ऐ तुस लैतियां हियां

मैं ते बोल्लो बोल नेईं मैं ते अपने कोला शैल ही पाए दिया नियां हियां ते जेह्ड़ी मैं सवेरे जेह्ड़ी मैं गेई ही लैन ते ओह् ही मैं पाइयै तुसें दित्तियां चलो मैं ते अपने कोला शैल ही पा दिया नियां हियां हु'न केह् पता इक बिच बास्सी हो ते ओ में बोल्ली नी सकदा पर कोई गल्ल नी चलो कोई गल्ल नि अगली कोला मैं ध्यान देगा पर मैं अपने कोला सारियां शैल पाई देआनियां हियां चलो कोई गल्ल नी मिकी माफ कर लाओ अगली कोला मैं ध्यान देगा ठीक ऐ ठीक ऐ